महाराष्ट्र में बी जे पी सरकारु हलंदी आहे बी जे पी चङा सुठा सुठा कमु कंदी आहे जे कोरोना काल खां सभिनी खे जेके ग़रीब तपके जा माण्हू हुनखे सबसीडीअ में सभिनी खे जीअं राशन फ्री ॾिनो हुओ जीअं गैस सिलैंडर ते सबसिडी ॾींदी आहे किथे गैस कनैक्शन बि फ़्रीअ में ॾिना अथई महाराष्ट्र सरकारु ग़रीबनि खे गारंटी ॾींदी आहे या उन्हनि जो कुझु हूंदो आहे लोन सिस्टम त उहा बि सबसिडी में ईंदो आहे जीअं लेडीस लाइ महाराष्ट्र सरकारु चङा सुठा कमु कंदी आहे लघु उद्योग बि महाराष्ट्र सरकारु ॾाढा खोलिया आहिनि बी जे पी जो ॾाढो नालो आहे जीअं छोकरीनि जे लाइ सुकन्या योजना महाराष्ट्र सरकारु चालू कई आहे अॻियां दहलो बि ॾाढो सुठो थी करे महाराष्ट्र सरकारु जिथे ॾिसो तव्हां हुते रोडनि जूं हालतूं हाणे पहिरों खां ॾाढियूं सुठियूं थी आहिनि इन करे असांजे हिसाब सां त महाराष्ट्र सरकारु ॾाढी सुठी आहे